हैलो दीदी कोह् हाल चाल ऐ थुआढ़ा में बी ठीक आं में थुआढ़े कन्नै गल्ल करनी ही कल्ल में कुदै जाना पेआ ना एह् तुस थोह्ड़े कपड़े धोने आह्ले हे ते थोह्ड़ा कम्म करने आह्ला हा ते तुस करी देगे ते मिगी मजबूरी करी गै जाना पवा दा दीदी मेरा कल्ल दी ध्याड़ी दिक्खी लैओ मिगी कुदै जाना ई पौना तुस दिक्खी लैओ तुस कल्लै आह्ला बी दिक्खी सकने तुसेंगी सबेल्ला गै आना पौना कोई अट्ठ बजे कन्नै आई जायो ते फिर थोह्ड़ा कपड़े शपड़े दा कम्म बी ऐहा थोह्ड़ा थाह् जादै ई कम्म करना पौना ते दिक्खी लैओ जे होई सकदा ते अं ठीक ऐ ठीक ऐ